हँ

छै ने

अच्छा सलाद ओलादके साथ मटनके साथमे सलाद उलाद ओ कैसे छै

आ रसगुल आ रसगुल्ला आर कैसे छै रसगुल्ला

ओ रसगुल्लो लैके रहै एक किलो हमरा ओ आरो जिलेबी की भाव छै ओ एक किलो जिलेबियो लैके रहए ओ दहियो आर अपनेके होटलमे मिलै हइ ओ दही लस्सी ई सब हइ अच्छा ओ ठण्डो आर भी ठीक छै एक लीटर दहियो दै देबै की भाव दै छी दही हँ ठीक एक किलो दै देबै ओहो

चावल साथमे की की दै छी चावल साथमे की की खाना दै छियै हँ हँ मछलियो छै अपनेके होटलमे

ओ

आरो अपनेके होटलमे ठण्डो आर मिलै हइ कोन कोन ठण्डा मिलै हइ ओ हमरा आर हइ

ओ ठीक ओ

ओ

आओर खाना लगाए देथिन आओर आदमी छै दू चारि गो ओकरो लिए हँ ओएह खाना खाए ला अयतै दू चार आदमी